साड़ी तऽ हम बहुत लेलिए लेकिन ओहिमे पाँचगो साड़ी गेलियै खरीदै ताहिमे एगो साड़ी बहुत कमजोर छलय तऽ ओहिमे साड़ी दोकानबला हमरा नेटके साडी दे देलकय ओ साड़ी पहिरकय दुइए महिनामे ओ साडी हमरा फाटि गेलय